جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ تعلیم میں کچھ ثقافتی طریقوں کو کیسے متاثر کیا ہے تو بہت زیادہ بھی مطلب یہ تعلیم کا رواج بھی چل چکا ہے اور جیسے کہ پہلے جو ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ لوگ مطلب عورتوں کو پڑھنے کی اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی اور مطلب جو پڑھتی بھی تھیں تو ان کو یا بارہویں کرا دی جاتی تھی اور وہ گھر بیٹھی رہتی تھی یا پھر قرآن شریف اور تھوڑی سی اسلامی تعلیم دے دی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے جیسے کہ جیسے کہا جاتا ہے مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا تو ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے تو اب ہر کسی کو تعلیم اجازت دی جاتی ہے جس کو جتنا پڑھنا ہے وہ اتنا پڑھتا ہے